राज्य में स्वस्थ सेवा में धोखाधड़ी ऐं भ्रष्टाचार जी समस्या जो समाधान नरेंद्र मोदी त ॾाढो सुठी तरह पोइ करे असां सभिनि कोविड में ॾिठोसि की पहिरीं कर्मचारी हुजनि चाहे वॾा हुजनि बुज़ुर्ग हुजनि ॿार हुजनि सभिनि खे उन चांस ॾिनो ऐं फ्री में दवा इंजेक्शनियूं लॻारायूं ऐं घणे ई हुन कई भाई आधार कार्ड सां गॾु लिंक करे ताकी सभिनि खे बि ख़बरु पए की इन खे कंहिं लॻाया कंहिं कोन लॻाया घणे ई उन सिस्टम ॾाढी सुठी तरह कयो जंहिं हिसाब सां नरेंद्र मोदी कोशिशि कई सभिनि खे ठीकु ऐं वरी खां जीअं चहल पहल थी माण्हू हिकु ॿिए खे निहारण लॻा ॾिसणु लॻा सभिनि सां मिलणु झुलणु लॻा न त कोविड में त वाक़ई सभिनीनि जी हालत हीणी थी वई हुई की कंहिं असां निहारे ई कोन पियो कंहिं सां ॻाल्हाए कोन पियो बीमारी कोई अहिड़ी आई सभु को हिकु ॿिए खां परे पियो भॼे पर वरी बि हुन जो बि समाधान निकितो ऐं सभु अॼु वरी ख़ुशी सां पंहिंजो रोज़गारु चालू करे सघिया सभु अचणु वञणु सघिया सभु पढ़ायूं लिखायूं सभु कुझु पहिरीं वांगुरु सभु सुठो सुठो थियो ऐं ईअं शइ हुन जी हिमथ ऐं समझदारी ई हुई जे हुन हेॾे वॾे मुश्किल जो बि हलु कढिया ऐं सभिनि खे टाइम सां सभिनि खे दवा पहुचाई सभिनि खे सवली तरह कहिड़ी लापरवाई न ऐं सवली तरह सभु सुठी तरह घणी सभु सुठो सुठो थियो ऐं अॻिते बि भॻवान जी दया सां सुठी ई थींदो त अगरि करे थो नरेंद्र मोदी सुठो करे थो त अॼु पाण माण्हुनि जी पंहिंजी जनता जी बि आहे फ़र्ज़ु की हुन खे साथ ॾियो त अॻियां हली बि सभु सुठो सुठो थींदो अॻिते बि अगरि ॿियूं तकलीफ़ूं आयूं त हिन ई झूलेलाल साईं सभु सोल्व करे छॾींदो चओ जय झूलेलाल